मा होनो मेगं फान्नाय दख'ना फान्नाय बिदि बिजनेस खालामबाबो फालांगि खालामबाथाय जोंनि जायगायाव दख'नायानो बांसिन हेल्प होयो माने दख'ना बांसिनखौनो बाइयो होनजायो आरो दख'नाखौनो बिजनेस स्टार्ट खालामनोबा जोंनियाव दख'नाखौसो खालामनांगौ मानोना सिख्लाफ्रा दायो हसथिगथि दख'ना बाइयोना दख'ना गानो दाथ' जि गोदान गोदान ब्रेन्ड ओंखारदों बिबार लफाय माबा माबि दंसोयो दायो गोदान गोदान ओंखारनायफोरा बिसोरनि दख'नाफोरखौ आइयौ सिख्लाफ्रा फाग्लि जाजोबो नुबाथाय ओंखायनो सोरबाफोर गोदानै खुलिनो नागिरदोंबा माबा मोनसे गोदान माबानो नागिरदोंबा खालामनो नागिरदोंबा फालांगि दख'नानियानो लाबसिन जागोन आरो दख'नायानो बांसिन मुलाम्फा होगोन फैसायाथ' नांगौ फार्स्त बिजनेस खालामनायफ्राव फैसाखौ नांखागौ फैसा गैयाबालाय बहा जानो फैसाया दख'नानि दखान खालामनोबाथाय जिथु दखान लुना लायाबाथ' माबायाव जोंनियाव बिस्थिबार हाथाइ जायोना बिस्थिबार हाथाइयाव थांनानै माबानांगोन लुनांगोन न' लानांगोन नखौथ' बिसोरनो हाथाइनिफ्राइ होगोन होनायालाय खिन्थु बाहाय मोजां लुना लानांगोनना ओमफ्राय माबा नांगोन उखुम लुनानै लानांगोन दायो फैसा थांगोन मानो थाङा जानो फैसायालाय डुइ लाक गाहाम थांगोन खोमादांलै फार्स्टआव दुइ लाकनि इसि बारा थांगोनना ना दुइ लाकसो थांगोनथाय थांसाबगोन होमबाबो जोंनि जायगायावथ' दख'ना दखानिफोरा बिराथ जाबाय ओमफ्राय दख'नानि फैसा गैयाबा इसिबां हायाबा मेगंफोर फानजागोन मेगं फान्नायाव फार्स्टआव

फास हाजारसो थाबाबो अरजाला होमबानियानो जासिगोन हागोन मानियालागै मा होनो फैसाखौ रांखौ बा रोजासो लादो ओमफ्राय माबादो मा होनो साइकेल गंसेफोर दानियाथ' साइकेलखौ नांला बेटारि गारियावनो लांलाय लाबोलाय खालामोना माबाफ्रा बेफारिफ्रा मा होनो साइकेलखौथ' नांगौ नांनायालाय होमबाबो जेनेबा माबानानै बेटारियाव थोनहरनो हायो बेटारि लानानै हायो उदालगुरि हरसिंगा उदालगुरि हाथाइआव जोंहानिया लायबाय थायोनालाय हरसिंगा उदालगुरि हाथाइयाव बियाव थिनस' लायो बेटारि भाराया ओमफ्राय मेगं जाय जानो बारा गैया ओमफ्राय होमबाबो बिजनेस खालामनो बिजनेस स्टार्ट खालामनो सानदोंबा जागायजेन्नो सानदोंबा फालांगिखौ माबा जागोन बा रोजासो रां लानानै खालामजागोन बिदिनो हागोन आरो बा रोजासोआव आजादि हागोन आंबो खालामनो सानो बिजनेसखौ फालांगि खालामफिननो आङो मानो आङो जोंहानि न'वाव टेन हाउस खुलिनो सानो जाहाथे आइ बाबामोनखौ बाय मोजां जानो हायो साख्रिथ' मोनला नालाय आङो ओंखायनो टेन हाउस खुलिनानैनो जाहोनो सानदों आरो आङो हायो ना हाया नायनोसै उनाव दायोथ' आया फरायनाय जोबाखैनालाय फैनाय बोसोरफोरनिफायसो आङो फैसा जमायनांसिगोन ओमफ्रायसो नायनसै र' मा जायो थाम ब्रै बोसोरसोनि उनाव